बच्चे बोले माँ हमारा स्कूल बैग फट गया है जाइए एक बैग ला दीजिए हम बोला ठीक है जा रहे हैं ले आएँगे तो हमने गए मार्केट मार्केट में गए तो बोले मा दुकानदार से बोला कि एक बैग दे जी दिखाए दिया बैग ले आए हम ले आए घर पर तो बैग फटा हुआ था बैग फटा हुआ था तो बच्चे बोले मा बैग तो फटा हुआ है कैसे हम पढ़ने जाएँगे तो बोला ठीक है बेटा ले जाएँगे उसको वापस कर देंगे तब जाना आप स्कूल तो ले आ गए वहाँ दुकानदार के पास दुकानदार बोला हमने बैग फटा हुआ है तो दुकानदार बोला कि नहीं बैग तो फटा नहीं था हाँ हाँ फटा हुआ है बैग उसके बाद फ़िर बोले कि हम वापस कर लो तो वो वो डा दुकानदार वापस नहीं किया तो फ़िर ला आए हम घर पर आए हम बोला बेटा बैग तो वापस नहीं कर रहा है फटा हुआ है बोले चलो वहाँ हम भी चलते हैं आपके साथ तो हम बोला ठीक है चलो तो फ़िर गए हमने वहाँ पर तो बोला कि दुकानदार से बोला कि तुमने हमारे माँ को जट लिए फटा हुआ बैग दे दिए तो दुकानदार बोला कि नहीं हम फटा बैग नहीं दिए थे आप कैसे कह रहे हो तो हम बोले कि हाँ फटा हुआ बैग दिए थे तो दुकानदार बोला अच्छा चलो ठीक है लो फटा हुआ बैग है हम दूसरा दिखाते हैं अपने पसंद का देख के ले जाइए बैग तब दुकानदार ने फ़िर दिखाया बैग तो वह देखकर हम बैग ले आए तब लेकर आए घर पर आए तो बिहान से हमारा बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए तो बोला कि हाँ माँ ठीक है बैग अब अच्छा है पढ़ने हम जा रहे हैं